ریاست صحت کے اداروں اور اسپتالوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے نئے سرکاری اسپتالوں کی تعمیر صحت کے شعبے میں نئے اسپتالوں کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ مختلف علاقوں میں لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں افرادی قوت کی کمی طبی عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈاکٹر نرسیں اور دیگر طبی عملہ بھرتی کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافہ موجودہ اسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج ہو سکے طبی آلات اور ٹکنالوجی کی فراہمی اسپتالوں کو جدید طبی آلات اور ٹکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ علاج کی سہولیات بہتر ہوں دور دراز علاقوں میں طبی مراکز دیہی اور دور دراز علاقوں میں چھوٹے طبی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی طبی سہولیات فراہم ہو سکیں طبی تربیتی پروگرامس موجودہ طبی عملے کی تربیت کے لیے مختلف پروگرامس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے صحت کے پروگرامس مختلف صحت کے پروگرامس اور مہمات شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام میں صحت کے بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے اور بیماریوں کی روک تھام کی جا سکے یہ تمام اقدامات مل کر ریاست میں صحت کے اداروں اور اسپتالوں کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کو کافی سہولیت مل رہی ہے اپنے علاج کرانے میں